कृषि के बारे में भावी पीढ़ी के लिए हमारा सुझाव यही है कि कृषि को उन्नत किस्म की बोनी चाहिए जैसे कि हरित क्रांति के तहत विकसित की गई फ़सलों की किस्मो को बोना चाहिए जिससे फ़सलों का पैदावार अधिक हो तथा उनकी किस्म भी अच्छी हो जिससे किसानों को पर्याप्त कीमत मिल सके तथा भावी पीढ़ी के लिए हमारा सुझाव है कि वो कृषि को समय पर करें तथा कृषि कार्यों के लिए अच्छी मिट्टी की उपयोग करना चाहिए तथा मिट्टी का समय समय पर परीक्षण करना करते रहना चाहिए भावी पीढ़ी कृषि कार्यों को अगर जैविक तरीके से अपनाएं तो कृषि में बहुत ही फ़ायदे हैं इसी के साथ हम भावी पीढ़ी को यह भी सुझाव देना चाहते हैं कि कृषि कार्य के लिए वे कम ब्याज दर पर लोन लेकर भी कृषि कर सकते हैं तथा वे अपना कार्य पूर्ण मनोयोग के साथ करें